मेरे क्षेत्र में बहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे और यहाँ पर जाने के लिए पहले साधन भी बहुत कम हुआ करते थे और अभी के टाइम में साधन भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं और जाने का व्यवस्था भी बहुत अच्छा हो गया है और वहाँ के डॉक्टर और बहुत सारे नर्स वर्स अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा से इलाज कर रहे हैं पहले जो नहीं हुआ करता था अब की सरकार इस पर बहुत जाए कड़ा कड़राई बरत रही है और जिससे हमें पहले की तरह समस्याएँ नही हो रही हैं और यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल हैं उनको उन्हे यहाँ वहाँ पर जाने के लिए एम्बुलेंस भी सहायता कर रही है और यहाँ हमारे बगल में ही एक लोग थे उनको हार्ट अटेक आ गया तो यहाँ पर बगल में कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया गया और उनको भर्ती कराया गया और एम्बुलेंस उनको हस्पताल ले गई जिससे उनकी अच्छी से सेवाएँ हुई और वो स्वस्थ हो गए जिससे हमें ये पता चल रहा है कि वो पहले के समय से अब के समय में बहुत अंतर है और बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं पहले से और एक एक और थे एक और लोग थे जिनको यही चीज़ हुआ था दोबारा उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया लेकिन वो रास्ते में ही डेथ कर गए क्योंकि एम्बुलेंस आन आने में एम्बुलेंस को देरी हो गई इसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई और हम हम ऐसे बहुत सारे सुविधाएँ की कमी से लोगों की मौत हो जाती है तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और और आस पास के अस्पतालों में दवाइयाँ भी अच्छी अच्छी आ गई हैं जो पहले नही मिला करती थी उनको लेने के लिए बाहर क्षेत्र के बाहर जाना पड़ता था और जिससे हमें बहुत कठिनाइयाँ होती थी पहले जाने में और पहले के लोग जो थे उनको इस बारगे में पता भी नही था तो वो लोग वो लोग जा भी नहीं पाते थे न साधन की कमियों के कारण भी नहीं जा पाते थे जिसके वजह से बहुत कठिनाइयाँ होती थी और जो अस्पताल है उसके डॉक्टर भी अब तो अच्छे अच्छे आ गए हैं पहेले नही हुआ करते थे अच्छे अच्छे अब तो पढ़े लिखे और अच्छे डॉक्टर आ गए हैं जिससे इलाज़ भी बहोत अच्छे से हो रहा है और धन्यवाद